ہیلو کیب ڈرائیور بول رہے ہو کیا میں نے آن لائن ٹیکسی بک کیا ہے مجھے کان پور جانا ہے میں ابھی لکھنؤ میں ہوں تو آپ کرپیا کر کے ہمارے لوکیسن پہ آ جائیے مجھے کان پور جانا ہے تو آپ کتنی دیر میں آؤ گے ہم نے آپ کا ٹیکسی بک بک ہوا ہے آپ کا آپ کا بارہ سو روپیہ پرائس دکھا رہا ہے ہمیں کان پور جانا ہے تو کان پور سے کان پور جانا ہے ہمیں میرٹھ والی ہائی وے پکڑ کر کے وہ وہ ہائی وے بھی بہت اچھی ہے تو ہم آسانی سے سیدھے جا سکتے ہیں آپ کرپیا کر کے ٹائم پہ آ جائیے ہمیں کان پور جانا ہے ابھی ابھی جلدی جانا ہے آپ جلدی آ جاؤ ہم لوگ تین لوگ ہیں تین لوگ آ جائیں گے کیب میں آپ آ جائیے ٹائم سے ہمیں جانا ہے